पहिरियों जे ज़माने में त कुएं मां पाणी कढणु थोरो मुश्किल ई लॻंदो हुओ छोजो की माण्हू पहिरियों त नंढे नंढे बासणनि सां कढंदा हुआ पोइ घाघर विझी करे ऐं रसियुनि सां ॿधी ॿधी करे ऐं खिचड़ो बि पवंदो हुओ त हुन में असांखे ॾाढो महिनत बि करणी पवंदी हुई ऐं हाणे त काफ़ी उन में फर्क़ु अची वयो आहे छोजो हाणे नयूं नयूं इलेक्ट्रॉनिक शयूं अची वियूं आहिनि जंहिं तरीक़े सां असां उन्हनि खे कढी था सघूं पिया ऐं हाणे त माण्हू इलेक्ट्रिक जे तरीक़े सां बि पाणी कढी था सघनि उन में मोटर लॻाए करे माण्हू ऐं हेठि बटण दॿाए करे उन में पाणी आप तव्हां झटि सां कढी था सघो पिया ऐं हिन लाइ असां कई नई तकनीक बि करे था सघूं पिया की अॼुकल्ह इलेक्ट्रॉनिक आहे आईटम्स जेके आहिनि उन्हनि खे लॻाए करे माण्हू काफ़ी अॻियां ताईं वञी थो सघे ऐं मो मोटर सां ई खिचे करे हिकु मिंट में ॿाहिरि माण्हू कुएं मां पाणी कढी थो सघे पहिरियों वारा हालाति हाणे कोनन ऐं इन लाइ असां ॿियूं बि नयूं शयूं अॼुकल्ह ॾिसूं पिया था कि कीअं असांखे इन खां वधीक आराम सां पाणी खिचे करे कढी सघिजे ऐं नयूं नयूं शयुनि जो इस्तेमाल करे करे हिन शइ खे ॿियो बि आसान कयो वञे जे त कीअं थी सघे असांजो इहो कमु गांवन में जीअं पहिरियों दिक़त थींदी हुई हाणे कोई बि दिक़त कोन्हे का माण्हू सभु आराम सां कढी था सघन पिया पाणीअ खे ऐं हिन लाइ असां ॿियूं कई शयुनि खे बि वीचार करे था सघूं की कीअं करे हिन खे वधायो वञे असां जे जेके कुएं जे पाणीअ खे आसानीअ सां ॿियो ॿाहिरि खिचो वञे ऐं कढियो वञे त कीअं असां हुन खे नईं शइ लॻाए करे ऐं हुन में पाणीअ जो इस्तेमालु करे सघूं